हेलो हेलो हेलो मैं मैडम नीतू नीतू कृष्णा बात कर रही हूं मैडम मैंने आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू दी

इंटरव्यू दी मैंने आपकी कंपनी में इंटरव्यू दिया था मैडम आप मुझे बता आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी मैडम मैडम मुझे वहाँ पर पंद्रह हजार सैलरी मिलती थी मैडम मुझे में मैडम मैडम मैंने वहां पर भी काम किया था मेरा इसमें एक्सपीरियंस किया है मैं वहां पाँच साल काम किया है मैडम मुझे वहां पंद्रह हजार से एक दिन मिलती थी आप मेरे सैलरी आप बढ़ा दीजिए मैडम मैं यहां पर भी आपको अपना हैंडेड परसेंट दूंगी आप मुझसे काम तो करवा कर देखिए तो मैडम आपके यहाँ पर ऐसे क्या क्या रूल्स है आप मुझे बता सकते हैं मैडम फिर भी आप फिर भी मैम आप मुझे बता देते की कितनी क्या सैलरी है तो मैं उस हिसाब से आ जाती मैडम मेरे को यहां से आने में बहुत टाइम लगता है और मेरे को यहां से बहुत लंबा पड़ता है मैडम तो मुझे आने में थोड़ी दिक्कत है जी ठीक है मैडम ठीक है मैडम मैं आती हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलती हूं मैडम आपको आके